जय झूलेलाल ब्रांच मैनेजर तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा पर्सनल लोन में छा कबो आहे मूंखे ॿ लख खणा खपनि हा मूंखे रसोई रधण में जाम शौक़ु आहे त मां सोचो आहे की मां घर मां टिफीन सर्विस सर्विस प्रोवाइड कंदमि त मूंखे उन लाइ पैसा खपनि त मां सोचियां थी पंहिंजे नाले ते पर्सनल लोन खणा ॿ लख लाइ पर्सनल लोन नथा खणी सघूं त बिज़नेस लोन में छा कबो आहे कहिड़ा डोक्यूमेंट्स मूंखे तव्हांखे ॾेअणा पव्दाण हा हा हा हा अरिड़ह टका ठीकु आहे या हा मूं वटि सोन आहे त मां उहो गिरवी रखी करे लोन वठंदमि तव्हांखां

तव्हां मुंहिंजी ईएमआई पंज साल जी कयो ऐं तव्हां मूंखे ॿुधायो मूंखे हर महीने केतिरो पैसा पे करणा पवंदा इंट्रस्ट सां गॾु ठीकु आहे हा त मां तव्हांखे सुबुहु अची करे मुंहिंजो आधार काड आइटीआर सेलरी स्लिप ॾई थी वञां ऐं तव्हां मुंहिंजो लोन कंहिं महिल सेंशन कंदा ठीकु आहे

ठीकु आहे जय झूलेलाल